हेलो हाँ क्या मेरी ट्रैवल ऑफिस में बात हो रही है सर मुझे एक कार बुक करना है सर हमें लखनऊ जाने के लिए तो सर आप कुछ सहायता कर सकते हैं हमें अच्छी से अच्छी कारें बता सकते हैं सर हमें चाहिए पाँच सितंबर के लिए सर सर हम दस लोग है सर दस ही लोग है हाँ सर येस सर और सर उस कार में फैसिलिटी भी हो सर चार्जर पॉइंट भी हो और मतलब म्यूजिक व्युजिक हो और ए सी भी होनी चाहिए सर सर हमें सक्ति नगर से लेकर लखनऊ तक की यात्रा करनी है सर सर बताइए कौन सी लेंगे

सर कार के नाम बताईये क्या है सर आप एक एक बार करके बता दीजिए इनकी कीमत

ओके सर सर और हमें बताइए की सर इसमें मतलब कम्फर्टेबल फील होगा ना अनकम्फर्टेबल फील नहीं होना चाहिए सर हमारे किसी भी कार ठीक होगी ओके सर सर और मतलब बीच रास्ते में कहीं कुछ खराबी भी नहीं होनी चाहिए कार में ओके सर सर अब मैं साथ में एक गाइडेन्स के लिए दे सकते हैं सर ओके सर सर आप अब हमें बता दीजिये सर की मतलब इसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है कि सर मतलब ये पूरा पेमेंट करना पड़ ओके सर सर इसमें डिस्काउंट मिल सकता है कि नहीं सर सर कितना दिया बता सकते हैं ओके सर सर हम बुक कर लेते हैं और फिर हम आपसे आके बात करते हैं